अभी शिक्षा को टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ी मदद मिल रही है जैसे पढ़ाई में ऑणलाइन क्लासेस ऑनलाइन बीडियो यूटूब के माध्यम से वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से सारी चीज़ अभी जैसे कि अभी हम लोग कम्प्यूटर से ही क्लास कर लेते हैं जैसे कोई भी विषय का हो एक घंटे के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं कभी कभी कम्प्यूटर से भी लोग अपनी क्लास और पढ़ाई सारी चीज़ कर लेते हैं अभी घर में बच्चे को से हम लोग को करोना आया था करोना काल में ही ऑनलाइन क्लास शुरू किया गया था और ऑनलाइन क्लास से हमें हम लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिल गई ये ऑनलाइन के माध्यम से अभी हम लोग शिक्षा विभाग में जैसे इस्कूल कॉलेज में दाख़िला एडमीसन करवा लेते हैं और ऑनलाइन पुस्तक बुकिंग कर लेते हैं ऑनलाइन हम लोग अपनी फीस भी जमा कर देते हैं ऑनलाइन के माध्यम से अभी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इससे पहले हम लोग बहुत चीज़ के लिए लाइन में लगना पड़ता था एक कतार की तरह खड़े होकर हम लोग अपना एडमिसन करवाते थे और एडमीसन करवाने के बावजूद भी हम लोग को पुस्तक के लिए भी एक कतार में खड़ा रहकर हम लोग को इंतज़ार करना पड़ता था कि कैसे हम लोग पुस्तक लें अभी इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है यह सारी चीज़ जो है ऑनलाइन के माध्यम से हीं हम लोग प्राप्त कर लेते हैं जैसे अभी टेलीविजन मोबाइल यूटूब सारी चीज़ के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन कोई भी चीज़ हम लोग सारी चीज़ उपलब्ध कर लेते हैं अभी ऑनलाइन अभी टी वी मोबाइल लेपटॉप टेप रिकॉडर ब्लूटूथ या अप्लीकेसन सारी चीज़ जो है अभी ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सुविधा अभी मिल रही है हम लोग को टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वी कोई चीज़ की दिक़्क़त ही नहीं हो पा रही है पहले हम लोग सारी चीज़ जाते थे देखने के लिए अभी घर बैठे ही ऑनलाइन के माध्यम से सारी चीज़ हम लोग देख लेते हैं सारी चीज़ कर पाते हैं अभी बच्चे को पढ़ाई में भी दिक़्क़त नहीं हो पा रही है ऑनलाइन के ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन एडमीसन ऑनलइन सारी चीज़ की सुविधा उपलब्ध है